बिहारके प्रमुख सरकारी बिभागमे हम शिक्षा बिभागके दखै छी किएकि हमरा दृष्टिकोणमे शिक्षा बिभाग काफी जादा आगू बढ़लै हऽ खासकर नीतीश कुमार के अन्दर आ बालिका शिक्षाके काफी जादा बढ़ाबा देल गेल अछि अऽ जेनाकि हमसभ जानै छियै की टेन्थ के बाद दस हजार रुपआ तकर बाद ट्वेल्थ के बाद पच्चीस हजार रुपआ के धनराशि हमरा सभके स्कॉलरशिप के रूपमे भेटै छै आ ग्रेजुएशन के बाद पचास हजार कऽ भेटै छै तऽ ई सभ देख कऽ ई लागै छै कि हऽ एजुकेशन कऽ बढ़ाबा दय रहल छै बिहार सरकार ओकर साथ साथ स्वास्थके क्षेत्र मे भी काफी जादा सुधार देख रहल छी हॉस्पिटल्स जे पहिने जड़ जड़ रहैत रहै आब जे छै से ओ अऽ ओहिपर ध्यान देल गेलै इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़िऑं बनायल गेलै हऽ बेसीसँ बेसी जे स्टाफ छै ओकरा अऽ रोजगार देल गेलै हऽ तऽ ई दुनू बिभाग के हम प्रमुख मानि रहल छी अऽ सरकारी बिभागके रूपमे